हां जी मिकी डोगरी दे बिच्च जां कुसे होर बी भाशा दे बिच्च लिखना बड़ा पसंद ऐ साह्नू सारें गी पता ऐ कि जेह्ड़ी जेह्ड़ी बी चीज मेरी इक खुध्द दी अच्छाई ऐ जेह्दे बिच्च में केह् करना चाह्नी आं लिखना चाह्नी आं लिखियै लोगें गी दस्सना चाह्नी ऐं कि लिखने दा किन्ना जादा महत्व साढ़ी जिन्दगी दे बिच्च ऐ डोगरी की ऐ ओह् डोगरी जां किसे बी भाशा दे बिच्च अस लिखना मेनू बौह्त पसंद ऐ में चाह्नी आं कि सीरे लिख लिख के लिख लिख के में लिखने चाह्नी आं में कताब लिखना चाह्नी आं डोगरी दे बिच्च ऐसी कोई गल्ल निं ऐ डोगरी इक ऐसी उम्मीद ऐ जेह्दे बिच्च अस बोली सकने आं लिखी सकने आं हर इक चीज करी सकने आं साह्नू डोगरी बड़े अलग अलग तरीके दे नाल अलग अलग चीजां सखांदी ऐ लिखना ओह्दे बिच्च इक सफलता हासल करना इक बौह्त बड्डी गल्ल ऐ लिखना लिख लिख के असैं बौह्त सी चीजां जेह्ड़ियां ऐं अस अपनी जिंदगी दे बिच्च ला सकदे आं बौह्त जादा उपयोगी होंदी ऐ जदूं जादातर बच्चेंआं दे इगजाम पेपर होंदे ऐं ते मामां आखदियां ऐं लिखो लिखो लिखो क्युं लिखो लिखो क्युंकि बच्चें गी चेत्ता रवे तां मामां आखदियां ऐं लिखो साह्नू सारें गी पता ऐ कि हर इक जेह्ड़ा बी बच्चा स्कूल जंदा ऐ ओह् भाशा लिखदा ऐ लिखग ते उस्सी पता लगग के उंदी केह् केह् महत्वता ऐ हर इक शब्द दा इक खुध्द दा इक महत्व होंदा ऐ जेह्ड़ा लिखने दे बाद साह्नू पता चलदा ऐ साह्नू सारेंआं गी पता ऐ लिखना साढ़ी जिंदगी दे बिच्च बौह्त जादा जरूरी ऐ अस लिखगे तां ही असें अग्गे बड़गे